इ'यां ते मेरा बड़ा मन ऐ की मेरा बी अपना यूट्यूब चैनल होऐ जि'त्थें मेरा नाम होऐ ते अ'ऊं गाने गांऽ जि'यां हून काला कोट चमन लहरी ने गाया मतलब चमन लहरी जी ने गाये दा कि'न्ना मशहूर होऐ दा सारे जानने आं काला कोट केह्ड़ा गाना में सोचनी कि जेह्के थोह्ड़े थोह्ड़े गित्तड़ू मिगी आंदे पराने ओह् अ'ऊं गांऽ ते बच्चा बच्चा जेह्का निक्का निक्का बच्चा होग बुड्ढा होग जोआन होग सारें ई पता चलै सारे ओह् गाना गान ते भी मेरा बी नाम होऐ की आं भई इक सिंगर ऐ प्रेमिका ते ओह्दे ओह्दा ओह्दा गाना बड़ा चंगा ऐ ते बस मेरा इक ऐ इ'यां मन ते ऐ कि आमीं गाने गांऽ ते लोकें गी बी पता चलै कि नेईं एह्बी गाने गाई सकदी बस मेरा डोगरी डोगरी मतलब डोगरी डोगरी गाने गै बड़ा मजे होंदे न इ'नें ई सुनियै इ'यां मजा आंदा ते बस मेरा एह् ऐ की अ'ऊं डोगरी गाना गांऽ ते ते लोक न लोकें सुनन कि कनेहा गाना होंदा ते बैसे मिगी गाना औंदा ऐ ते चलो गाई ते सकदी निं ऐ इ'त्थें तुसें क्वेच्शन पुच्छेआ निं ऐ पर इ'यां मतलब की अच्छा लगदा मिगी डोगरी डोगरी गाने मिगी बड़े पसंद न बस मेरा मन ऐ की में अ'ऊं खोलू ओड़ा कोई यूट्यूब चैनल ते फ्ही गाने शाने गांऽ अ'ऊं